شہری اسکولوں کے درمیان فرق کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہری جو اسکول ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے اچھے ہوتے ہیں بدہی کے مقابلے میں جو دیہاتوں میں اسکول ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں شہری اسکول زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں اس میں پڑھائیاں بھی اچھی ہوتی ہیں اچھے ٹیچرس ہوتے ہیں اور اس اس سے دماغ بھی کھلتا ہے اور رہی بات دیہات کی تو دیہات میں ایسے جو ہے اسکول نہیں ہوتے ہیں اور نہ وہ چیزیں میسر ہوتی ہیں جو جو پڑھنے کے لیے مناسب ہوں تو میرے خیال سے جو ہے شہری اسکول زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں